में दसमीं आह्ले बच्चें गी प्रैफरैंस देना चाह्न्नी आं ओह् दसमीं दे बाद आई टी आई जाइन करी सकदे आर्मी च जाई सकदे जां अपना ब्युटी पालर खोली सकदे बच्चें दी जिस चीज़ इंट्रस्ट ऐ ओह् बच्चा ओह् ही चीज़ करे जिसी अग्गें ओह्दा बैनिफ्ट थ्होए